हाँ बोलियौ हाँके कहाँके वासी छी के नेपालमे कहाँके काठमाण्डूमे की सभ होइ छै हाँ तऽ नेपालके राजा कथी सभ अथी पब्लिकके सुविधा देले हय

अच्छा पाँच हजार छओ हजार दै

हाँ अच्छा भोजन भोजनो दै छै

आओर खाना पीना उहाँ नेपालमे कथी लोक खाइ छै

आओर आओर नास्तामे सवेरे आओर नास्तामे सवेरे कथी आओर करै छै हम मधुबनीसँ बोलै छियै हँ तऽ हमनीके हमनीके नेपालके बारेमे जानकारी नहि हय उहे अहाँसँ हमसभ जानकारी लै छी नेपालमे लोग कथी कथी होइ छै कथी भो खाना पीना खाइ छै लोग इएहे सभटा पता करै छियै बोलू हाँ अच्छा हाँ

हाँ हाँ अच्छा

प्राइवेटे आओर सरकारी इसकुलमे पढ़ै छै उहाँके बच्चा सभ कि प्राइवेट इसकुलमे आओर हँ अच्छा तऽ ओइमे सरकारीमे सुविधा बढ़िआँ बुझाइए कि प्राइवेटमे अच्छा ठीक हय ठीक